आं दाख्लि मोनसे हेडफन बायदोंमोन बे हेडफननानो साउन्ड आनो मोजां खोनाया थेरनाय खोनायो आरो एखमब्ला फारसे खोनायो फारसे खोनाया सार्चआवबो मोजाङै जाया गेमावबो लेट खोनायो आर ब्लुटुथआबो एखमब्ला एखमब्ला कानेक्टटेड जानो नागेरा बेराद प्रब्लेम होयो